کھیلوں کے دوران تشدد کو روکنے کے لیے اعظم گڑھ اور پورے اتر پردیش میں مختلف قوانین اور حفاظتی اقدامات نافذ کیے گئے ہیں قانونی اقدامات بھارت کا تعزیرات ہند آئی پی سی کھیلوں کے دوران ہونے والے تشدد ہنگامہ آرائی یا قومی امن میں خلل ڈالنے والے افراد کے خلاف تعزیرات ہند کے تحت مقدمات درج کیے جا سکتے ہیں نیشنل سیکیورٹی ایکٹ

اور گینگیسٹر ایکٹ کے تحت کاروائی کی پولیس ایکٹ اور ضلع انتظامیہ کے اختیارات بڑے کھیلوں کے ایونٹس کے دوران پولیس اور ضلع انتظامیہ کو خصوصی طور اختیارات حاصل ہوتے ہیں تاکہ امن و امان برقرار رکھا جائے حفاظتی اقدامات کھیلوں کے میدانوں میں نگرانی بڑے ایونٹس کے دوران پولیس کے اضافی نفری تعینات کی جاتی ہے تاکہ کسی بھی نا خوشگوار موقعے سے بچا جا سکے داخلہ پر چیکن تماشائیوں کی تلاشی لی جاتی ہے تاکہ ممنوع اشیا اندر نہ لے جا جا سکیں